हमसब अपन चित्रकारीके लेल जे सामग्री होइए ओकरा हमरा सभके एकत्रित करनाइ बहुत कठिनाइके झेलऽ पड़इए मतलब कि एक जगह सामान नहि मिलय छनि बहुत दूरसँ लाबऽ पड़य छन्हि जेना बोर्ड भेल पेन्सिल भेल पेपर भेल हर चीजके सुविधा एक जगह नहि भेटइए हमरा सबके ओइ दुआरे हमसब एक जगह सङ्गग्रह कऽ ओकर बाद हमसब पेंसिलपर साड़ी उड़ी या कोइ अथीपर पैंट कयलहुँ पेन्टिंगके सुविधा अपना सभके एम्हर बहुत कम छै पेंसिल कतौ छै बोर्ड कतौ से लाबऽ पड़ैये एकर सबके सुविधा आब हमरा सबके धीरे धीरे अनुमान भऽ अनुभव भऽ रहल अछि कि भऽ जायत हमरा सबके बहुत जल्द जे हमरा सबके पेंटिंग करयमे सुविधा रुचि तऽ बहुत अछि हमसब बहुत मेहनतसँ रुचि बनाके अइ सबपर पेंट करय छी लेकिन ओकर सुविधाके असुविधा दुआरे हमरा सबके कनि कठिनाइके सामना करऽ पड़इए लेट झेलऽ पड़ैय तै दुआरे अइ सबके सुविधा नहि रहितो हमरा सबके बहुत नीक लगैय समा अइ सबके पेंटिंगके चित्रकारीके लेल सामग्री शोधके हमरा सबके जमा कयला बाद हमसब बहुत आसानीसँ बहुत जल्दी कऽ लै छी पेन्टिंग जेना कार्ड उड बनबयके रहल रङ्ग पैंटके साड़ी उड़ीके सब चीजपर कऽ करय छी रङ्ग पेंट हमसब जै चीजके जरूरी भेल बाहरो जाइए पर्दा उर्दा भेल जेनाकि जाजिम उजिम भेल तकिया खोली सब भेल अइ सबपर हमसब पेंट करय छी बहुत नीक सब